جی یہ روڈ کانٹریکٹر غزالہ یاسمین بات کر رہی ہیں یہ روڈ کے کام کا کیا رہا میم کہاں تک پہنچا ہے ابھی کام میں ھیڈ آفس سے بات کر رہی ہوں زوبیہ بات کر رہی ہوں روڈ کا کام کا کیا رہا میم ابھی تک آپ کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی یہ دس منٹ دس مہینے کا ٹائم ملا تھا ٹھیک ہے میں اس کے لیے کرتی ہوں کچھ کال کرتی ہوں لیکن آپ اپنی لیبر بڑھائیے یا کچھ بھی کرئیے لیکن یہ کام ہمیں کرنا ہی ہے ضروری کرنا ہے ہم ہمارا جو ہمیں ٹائم پیریڈ دیا گیا تھا اس سے زیادہ ہو گیا ہے ٹائم میں اس کے لیے کچھ انتظام کروں گی جلد سے جلد لیکن آپ کو اپنی لیبر بڑھانی پڑے گی یا کچھ بھی کیجیے یہ دس میٹر کا روڈ ہمیں دس مہینے کے اندر اندر کرنا ہی تھا اب ہمارا جو ٹائم پیریئڈ ہے وہ اس سے زیادہ ہو گیا ہے آپ کیسے بھی کریے

ٹھیک ہے ٹھیک ہے